हैलो सारी सब्जी सड़ी दी निकली नेंई माराज ओह् यार इस बेल्लै बरसांत दा मौसम ऐ नी बरखां शरखां पवै दियां साढ़ी आपूं हांजी टमाटर टमाटर मंडी के मैंह्गा आ दा यार होर के केले दियां दस पेटियां सटाई दियां सारे सारे केले सड़े दे निकले चलो अगली बार औगे सेही देगे तुसें गी आपैं लैएओ तुस ताली तालियै ठीक ऐ